जीअं मां पहिरीं तव्हांखे ॿुधायो हो त मुंहिंजी माउ जेको मूंखे सिंधु जे पार्टीशन जे बारे में ॿुधायो हो त मां उन जे आधार ते कुझु चित्र कढिया हुआ पर मूंखे ॾाढो हुनमें डपु पियो लॻे त मतां इअ चित्रकारी जे मां कंदसि त जेके जेके तकलीफ़ूं उन्हनि पार्टीशन जे दौरान फ़ेस कयूं हुयूं झेलियूं हुयूं उहो उहो चित्र हो हालांकि सिंधी जेके हुआ से तमामु शांतीअ जे नमूने सां पाकिस्तान मां निकिरी आया हुआ जॾहिं गांधीअ चयो त भई सिंधी माण्हू निकिरनि पर उनमें दुखु तकलीफ़ ॾाढो हो त उहा मां हिकिड़ो चित्र कढियो हो पंहिंजी माउ जे चवण जे हिसाब से हुनमें मूंखे ॾाढो जोखिम बि लॻो पर सभिनी साराह कई हुई